जी हाँ एडवेंचर की बात की जाए तो मैं अपने एन सी सी के एक एडवेंचर कैंप में अभी गई थी जिसमें मैंने काफी सारी चीजें सीखीं और वहाँ मेरे काफी अच्छे अनुभव हुए जिन अनुभवों को मैं अपनी जिंदगी भर याद रखूँगी काफी सारे अच्छे लम्हे थे मेरी लाइफ के जहाँ मैंने काफी काफी अच्छी मस्ती मजे किए वहाँ मेरे साथ मेरे दोस्त भी थे वह एक रॉक क्लाइंबिंग कैंप था जिसमें हमें आप पहाड़ों पर चढ़ने की बारे में बताया गया कि पहाड़ों पर कैसे चढ़ाई की जाती है यदि हम कभी किसी परेशानी या तकलीफ में तो हम कैसे चढ़ाई कर सकते हैं वहाँ अपनी सेफ्टी कैसे रख सकते हैं उस सब चीजों के बारे में हमें वहाँ बताया गया और जहाँ हमने चढ़ाई की थी वे ग्वालियर किले का पीछे का एरिया था खाई वाला जिसमें एक चट्टान बनी हुई है जहाँ पर ये सब चीजें हमें वहाँ सिखाई गई थीं ये सारी चीजें हमें वहाँ कैंप की तरफ से ही सिखाई गई थीं और हमें ये भी बताया गया कि चढ़ने के साथ साथ हमें अपनी सेफ्टी का कैसे ध्यान रखना है और वहाँ हमें सारी चीजें सिखाई गईं और ये एडवेंचर कैंप हमारे लिए बहुत ही यादगार रहा और हमने वहाँ बहुत ही मजे किए